ई जे छै हमरसभके संस्कृतिमे मुख्य व्यवसाय जे छै कृषिके ही मानल जाइत छै आओर कृषिसँ ही जे छै हर तरहके अपन विकास करल जाइत छै जनतामे ई क्षेत्रमे जहाँतक बात छै व्यवसायके तऽ व्यवसायके एतय जे छै फसलके जे छै निर्मित करल जाइत छै मने जे भी होइत छै फसल कटैत छै जब तऽ ओकर व्यवसाय मार्केटमे जाए कऽ बेचल जाइत छै आओर फेरसँ उएह दुबारा क्रिया करल जाइत छै आओर इएह शुरूसँ चलल आबि रहल छै एतय कुछ बदलाव नहि हँ बदलाव भेल छै लेकिन ज्यादा सङ्ख्यामे जे छै एतय देखय लेल मिलैत छै नहि कृषि ही ज्यादा सङ्ख्यामे छै आओर खेती ही छै आओर खेतीपर ही पूरा लगभग एतुका जनता निर्भर छै खेती बहुत अच्छा साधन भी छियै हालाँकि कृषिके क्षेत्रमे जेभी रहैत छै तऽ किछु किछु ने किछु जे छै नया सिखयके मिलयके अवसर मिलते रहैत छै तऽ ई क्षेत्र जे छै काफी बढ़िआँ तऽ छै आओर जनताके जे छै मेहनत करना चाही